بہت اہم سوال پہنچا ہے آپ نے یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی طویل اس کا جواب ہے اور اس طویل جواب کو مختصر وقت میں دینا بہت مشکل ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ کو جواب دے سکوں ہمارا پیارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں سے ایک ہے یہ زمین ہزاروں سال پرانی ہے اس لیے اس کی تاریخ بھی ہزاروں سال پر ہے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیب مذاہب اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے ہندوستان کی تاریخ کو ہم مختلف دور میں اگر تقسیم کریں تو حضرت عیسی علیہ السلام سے قبل اس کی شروعات ہوئی تھی اس دور کو ہمارے تاریخ میں سب سے قدیم تاریخ کہا جاتا ہے کئی سالوں تک مختلف حکومتوں نے یہاں راج کیا پھر تیروا تیروی صدی عیسوی میں ہندوستان پر مسلم حکمران قابض ہوئے انہی میں ایک دور مغلیہ دور کہا جاتا ہے جس کا اس وقت ہر جگہ چرچا تو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست دانوں مغلیہ دور کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی تاریخ کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں مغلیہ دور حکومت میں ہندوستان نے بہت ترقی کی اور ہندوستان کی تاریخ میں عظیم الشان عمارتوں کا شامل کیا ہے جن میں سے نمایاں تاج محل لال قلعہ جامع مسجد اور ہمایوں کا مقبرہ ہے مغلیہ دور کی بنیاد بادشاہ بابر نے رکھی تھی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ بہت ہی زیادہ قدیم ہے